मै अपना एह् क्रिकेट दे बिच्च रूचि रक्खनां होन्नां एह् मै दिक्खना होन्ना एह् मि बोह्त पसंद ऐ बड़ा पसंद करना होन्ना मै इस क्रिकेट ही मैचा ही ते कन्नै मै अपने क्रिकेट दे जिन्ने बी एह्दी खबरां खुबरां आंदियां मै एह्दी इसी बड़ा सुनना होन्ना एह्दी बड़ी ओह् रक्खना होन्ना मैं कंटैह् रक्खना होन्ना कि केह् कुसलै केह् होआ दा कुसलै केह् होआ दा ते मै क्रिकेट दे बिच्च बोह्त अपनी ओह् करना होन्ना एह् खेल मै ज्यादा दिक्खना होन्ना